दिक्खो जी अगर रेडियो दी गल्ल कीती जाए रेडियो जेह्का ऐ साढ़ा ते रेडियो इक साढ़ा फेवरट ऐ प्यारा ऐ सब तूं क्योंकि टी वी बगैरा जेह्ड़े हून आए ते रेडियो जेह्ड़ा सब तूं पैह्लें दा रेडियो च एह् होंदा के पराने पराने बजुर्ग जेह्के साढ़े जां अस जेह्ड़े पैह्लें पैह्लें अस तां रेडियो गै सुनदे हे ते एह्दे आस्तै साढ़ा जेह्का रेडियो एह् साढ़ा ओह् सब तूं पैह्ला नंबर रेडियो दा गै औंदा ऐ ते बाकी अगर टी वी दी गल्ल कीती जाए तां इसलै टी वी हैन भाई टी वी दिखदे ऐ क्योंकि टी वी उप्पर जि'यां होंदा ऐ अजकल्ल आंदा सांदा लब्भी जंदा ते रेडियो उप्पर एह् होंदा के लभदा नेईं ऐ रेडियो उप्पर छड़ा बंदा सुनी सकदा गाने सुनी सकदा खबरां सुनी सकदा लेकन रेडियो बी इक मतलब बड़ा इक म्हत्तवपूर्ण साढ़े आस्तै जरूरी ऐ क्योंकि टी वी ऐ टी वी इ'यां लग्गा होऐ ते उत्थै गै होंदा ऐ ते रेडियो बंदा कन्नै कन्नै चुक्की सकदा लेई सकदा जित्थै मर्जी खबर सुनी सकदा डोगरी प्रोग्राम औंदे जि'यां डोगरी च बंदा गाने सुनी सकदा ते टी वी उप्पर बी सुनी सकदा लेकन टी वी इक ज'गा जित्थै होऐ उत्थै गै रौह्ना जित्थै लाए दा होऐ असें ते उत्थै गै रौह्ना ते रेडियो औंदा केह् बंदा अगर कुतै कम्म करा दा होऐ तां कम्म करदा बी बंदा उस्सी जित्थै मर्जी लेई सकदा रेडियो गी इस आस्तै साढ़ा रेडियो जेह्ड़ा ऐ ओह् जैदातर रेडियो गै ठीक ऐ ते बाकी रेडियो जेह्ड़ा ऐ उस्सी बंदा ओह्दे च कोई मतलब रिचार्ज नेईं होना सैल्ल पौंदे महाराज ओह्दे च ते साढ़े ग्रां च गल्ल कीती जाऽ साढ़े ग्रां दी गल्ल कीती जाऽ ते उत्थै जैदातर रेडियो गै चला दा रेडियो दे बगैरा टी वी बगैरा बी हैन टी वी महाराज अमीर अमीर लोकें साढ़े ते रेडियो गै चला दे जेह्ड़े साढ़े पराने जैदातर रेडियो च गै गाने सुनदे बडलै खबरां औंदियां जि'यां डोगरी च खबरा औंदियां ओह्दे बारे च जैदातर रेडियो गै सुनदे अस टी वी टू वी घट्ट गै